और मार भी खाएँगे कृपया उसको ढूँढने की कोशिश करें नहीं तो आपका कार कौन बुक करेगा ऐसे चलता रहेगा तो कोई भी बुक नहीं करेगा बुक बुक करने खोजने की कोशिश करें खोजोगे नहीं तो कोई भी बुक नहीं करेगा मेरा सब कुछ खो गया है पैसा भी था उसमें और आधार कार्ड वधार कुल था मेरा कपड़ा वपड़ा था बुक थी सब कुछ खो गया है उसको ढूँढने की कोशिश करें